नमस्ते दीदी वह दीदी आपकी दुकान कब तक से कब तक खुली रहती है हमको अपने बच्चे के लिए इस्टेसनरी वगैरह लेना था जी दीदी तो आपके यहाँ दीदी मेरे यहाँ दो बच्चे हैं नाइन्थ में है और एक टेन्थ क्लास में है तो उनके लिए इस्टेसनरी वगैरह बुक वगैरह कॉपी वगैरह खरीदना था पेन वेन इस्टे इस्टेप्स्लर वगैरह

जी जी तो हमको चाहिए थे दीदी तो आप बता देते जैसे हम आ जाते आपकी दुकान कहाँ पर है क्या है बुधवारी

जी जी जी जी चाहिए थे ना बच्चों के लिए तो हम अगर जैसे आप दें थोड़ा बहुत डिस्काउंट करेंगी तो और भी कश्टमर आएँगे आपकी दुकान में जैसे आस पास पड़ोस में हमारे यहाँ और भी बच्चे लोग पढ़ते हैं ना तो हम उनको उनको भी लेकर आएँगे कि भैया यहाँ पर डिस्काउंट देते हैं और अच्छी बो वो डिसनरी पूरी फुल देते हैं तो सबदा फुल वो देते हैं तो हम उनको भी बोलेंगे तो वो लोग भी आएँगे आपकी ग्राहकी बढ़ेगी कस्टमर बढ़ेंगे

तो दीदी सारे सब्जेक्ट की वो मिल जाएँगी बुक

हाँ वही तो दीदी मैंने कही वो आप कॉल कर पता कर लूँ तो दीदी मैं देखती हूँ शाम को छ बजे आती हूँ लेने के लिए

जी दीदी देखिए देखिए अब एक नाइन्थ में है एक टेन्थ क्लास में है दीदी तो उनके हिसाब से वैसे आप तो आपको तो तो नॉलेज होगा दीदी आप बेंचते हो ना तो आपको तो प एम पी बोर्ड में पढ़ता है दीदी जी जी वही वही तो दीदी वही तो मैं को एक बार पूछ लेती हूँ मैंने बोली मैंने आपकी दुकान का नाम सुना था जी दीदी हाँ मैं आती हूँ दीदी छ बजे